میرے باغ میں بہت ہی عمدہ قسم کے پودے اور بیلیں موجود ہیں پودوں میں ہیبسکس کا پودا ایلوویرا کا پودا اسنیکس پلانٹ مرچی کا پودا لال مرچ کا پودا گوبی کا پودا اور بھنڈی اور مٹر کا پودا موجود ہیں اور کئی قسم کے پودے بھی دستیاب ہیں اور میرے باغ میں بیلیں بھی موجود ہیں اور بیلوں میں میرے پاس کدو کی بیل انگور کی بیل اور ککم کھیرے کی بیل اور تربوز اور خربوز کی بیل وعیرہ موجود ہیں میں اپنی بیلوں کی دیکھ بھال اچھی طریقے سے کرتی ہوں اور میں اپنی تھوڑے بیلوں کو اپنی کھڑکی میں بھی لگا کر رکھی ہوں جس سے میرا گھر بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے